औ दङमोन दंनायालाय आराय हाजार होनदोंमोन जानायाथ' नोङो लांथारोबा एसे खम खालामनानै हरनिसै बिदिनो दावराय मोख्रेब दं ओमफ्राय नोंसो माखौ लाङो

मा दखनाखौ नांगौ एमब्रसुनै ना आगर गुबैना दखना थावसि

ओमफ्राय आर'नाय जोमग्राफोरखौलाय नाङा नोंनिसो गोसो माखौ लाङो ओमफ्राय लां नों लांनो गोसोथारबा नों लांनो गोसोथारबा एसे खम खालामनानै हरनिसै आं औ ओमफ्राय दखनायालाय गांबेसे नांगोन गांबेसेसो नांगोन जरा ए जरासे ब्लाउसलाय नाङा

फुंबेला नों लाङोबा अर्डार होनानैसो बिहरनांगोन आङो नांथारोबा ए होमबालाय अर्डार हरनानै आङो नोंनो खिन्थाहरसै

औ दखना दखानावनो दङ दा हाबानि बोथोर नालाय एसे बेसि जागासिनो दङ बे हाबानि बोथोर गैया दैज्लां बोथोरबासो बांद्राय बिक्रि जानो नागेरा दोनसैना मादै दोनथनोसै दे